हेलौ

औ औ औ औ दङ' दङ' दङ'मोन आं बे र' सासे मानसिनाव बिहरनां बेसेबां नांगौ ए दे हागोन हागोन आङो बिखानाय दङ' नालाय बस्थानैसो जानो ना मानो नोंनोलाय जानो औ औ औ औ दे मोनगोन मोनगोन आङो नै खाथियावनो सोंखानानै लाखाबाय मोनगोन औ बस्थाथामसो मोनगोन सिनथा गैया औ औ भुटाननिफ्राय हागोन आं हरनो हागोन हायो आङो अरडार हरखादों नालाय आं अरडार हरखादों नालाय आं हरनो हागोन औ औ औ मोजां मोजां मोजांखा आं गाज्रिखौ फानखाया ओहो लगाया लकेलखौ लगाया बे भुटाननि कमलाया बिराद गोथावखा गोदै आं बिहर खानायखा बिसिबां नांगौ मोनगोन औ औ औ औ दे सिनथा गैया मोनगोन बयबो बयबो बिलाबायनाय दं नालाय आं दा नोंनो हरथारसै खोनाबाय हा ओइ जरा बिसथाखा दाम बुरजाथार औ आया दा दाम जाबायना गिदिर गिदिरना गिदिर गिदिर गोदैबो बाहाय लकेलनासो गोखै जायो जोंना भुटाननिया गोथाव गोदै जाथारो आंबो एसे दामनि एसे बायनानै लाबोखानाय नालाय आंहाबो एसे थाइबासो जानांगोन नों थाइबा जाहैदो ओंखायनो दे दे मोनगोन दे बिनानाव दे मोनगोन औ मोनगोन मोनगोन मोनो आङो मैया बिहरखादों नालाय नै दा सफैबाय दा नों बिसिबां नांगौ खिथाहरदोल' दे ए मोनगोन सिनथा गैया बिसिबांनिबा मोनो बिसिबांनिबा मोनगोन दे अन्नानै बेलाय थाइथाम थाइब्रैयालाय जों फानग्रायालाय हरफाखानांगौ जानोबो लुबैयोना जानोबो लुबैयोना एसे फ्रिनो औ औ बेथ' औ बे गेसाव गोफोन जालाबायो एसे बारा हरसां मालाबा बायफिननांगोन नोङो आं गाज्रिखौ हरा औ दे दे आं दोनखाबाय सिनथा गैया हरा हरा आं बिदि थगायग्रा नङा फान्नाय बुस्थुखौ आङो औ आं सैथ'था गोदैथार गोथावथार जोंनि

दे दे औ दोनखाबाय नै आं एसे बारा दोनबावबायसो